जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ तो मैं बहुत सारे थोक बाज़ारों के बारे में भोपाल के थोक बाज़ारों के बारे में जानता हूं जैसे कि अगर घर का किराने का सामान देखेंगे आप तो उसके लिए जुमेराती है थोक बाज़ार है और अगर आप कपड़ों के व्यापार को देखेंगे तो कपड़ों के लिए थोक बाज़ार तो चौक है इब्राहिमपुरा है ये थोक बाज़ारों में आते हैं बाकी छोटी छोटी दुकान इनकी होती हैं रिटेल्स होते हैं जो लोकल एरिया में होते हैं बाकी किराने के लिए जो घर का सामान होता है वोह जुमेराती के अंदर जो है वह ज़्यादा अच्छा और कम दामों में मिलता है और इस साल सब्ज़ी की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है किसी का कहना है कि पैदावार के कारण या किसी का कहना है कि गलत वक्त पर बारिश हो जाने के कारण जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा हे और जैसे कि आप अभी जानते हैं अभी सब लोग आप हम सब जानते हैं कि अभी टमाटर की जो कीमतें है वह दो सौ दो सौ रुपये से ऊपर चल रही हैं इसी के साथ और भी बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं और बाकी फल हैं उन सारे की कीमतों में बढ़ोतरी दिन ब दिन होती ही जा रही है और बाकी अब अगर आप सामान देखेंगे तो जो मॉल्स बन गए हैं छोटे छोटे डी मार्ट आपूर्ति मॉल इनके अंदर सामान जो है वो काफ़ी अच्छा और सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में अगर आप देखते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं मगर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखता कुछ हे और मिलता कुछ है अच्छी होती हैं जैसे कुछ वेरीफ़ाइड साइट्स हैं उनमें जो दिखता है वही मिलता है और बाकी किफ़ायती रेट में भी मिल जाता हे मतलब जो आप मार्केट से परचेस कर रहे हैं उससे काम में भी मिल जाता है कुछ सेल्स लगती हैं ऑफ़र आते हैं मगर कई बार क्या रहता है कि कुछ सामान है वह टूटा हुआ निकल जाता है या कपड़ा कुछ और दिखाया और कुछ और निकल जाता है मगर आप आगे की तरफ़ देखेंगे अगर तो एक इंडिया जो है वह इस मा स्मार्ट होता जा रहा है तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन का ही चल रहा है तो जिसमें ऑनलाइन में आपको बहुत सारा सामान ऐसा है जो बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा मगर कुछ सामान है कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसको अगर देखके नहीं लेते तो वह सामान सही नहीं निकलता है